मैं टी वी पर अपने परिवार के साथ प्रसिद्ध डांसिंग शो देखता हूँ जिसका नाम है सुपर डान्सर मैं और मेरा परिवार इस इसको बहुत इन्जॉय करते हैं और इसमें कई इसमें बहुत से लोग कई तरीके के नृत्य करते हैं जैसे गरबा इंडिया राष्ट झूमर फाग डाग धमा आदि तरीके के नृत्य करते है हम इन नृत्य को देख के बहुत खुश होते हैं और इनमें बहुत इन्जॉय भी करते हैं और कई नृत्य ऐसे होते हैं जब वह दिल को छू लेते हैं और मैं उन्हे इन्जॉय करते खुद भी कभी कभी नृत्य करने लगता हूँ इसीलिए मैं इन मैं इन टी वी शो को देखता हूँ और मैं कई यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ जिनसे मैं मेरा नृत्य को बहुत अच्छा कर सकता हूँ और उनको उनको उनके नृत्य को देख के मैं खुद भी नृत्य सीख रहा हूँ